हा मूंखे अंबनि जो वणु जामु पसंदि ईंदो आहे जीअं इअं भई मां घरु बि खटाणु वटाण ठाहियां ॿियनि खे बि भई खटाण ठाए करे मोकलियां ऐं तेंखां पो गुलन जो वण बि मुखे जाम पसंद ईंदा आइन भई जीअं भई भगवानन ते गुल असांजे घर में खिलंन त उतां ई पटे करे मां भई भॻवाननि ते चाढ़ियां ऐं तंहिंखा पोइ मूंखे भई सुठा सुठा भई जेके आंवलनि जा वण आहिनि जीअं छा गिलोई आहे अलोवीरा आहे इहे बि मां काढ़ा वाढ़ा ठाहे करे भई जूस वूस ठाहे करे ख़ुदि ई पीअंदा आहियूं असां घर में बि ठाहींदा आहियूं इहो भई जेको भई धाणो थो थिए फूदनो थो थिए ऐं इहो बि सभु विझी करे लीमो आहे हीअ सभु विझी करे मां घरु जूस ठाहींदी आहियां गुलाब जा गुल बि आहिनि मूंखे जामु सुठी तरह वॾा वॾा गुल थींदा आहिनि ऐं भई जीअं मां भई उन भई गुलकंद बि ठाहे करे ऐं भई भगवान खे बि चढ़ायासीं त सुकी वेंदा आहिनि त वरी पोइ उनजो गुलकंद ठाहे छॾींदा आहियूं जे अगर वण में बि सुकी विया गुल त मां गुलकंद ठाहे छॾींदी आहियां सुठी तरह मस्तु थींदा आहिनि ऐं तंहिं खां पोइ भई सभु ॻ जाति जा मूंखे गुल बि आहिनि चङा भई जासूस आहे मोगरो आहे गुलाब जो आहे ऐं जेको भई इहो जेके लंबा ॿिया अछा गुल थींदा आहिनि उहे बि आहिनि सभु गुल आहिनि मूंखे तुलसीअ जा पौधा आहिनि केले जो वणु आहे भई इअ ॿियो वॾा वॾा गुल ॻाढ़ा थींदा आहिनि उहे बि आहिनि मूं वटि त जामु गुल आहिनि ऐं भई जेको बि भई मां चवंदी आहियां पौधो ॿाहिरि आहे हू मूंखे मां घर में लॻायां उहो मूंखे शौक़ु थींदो आहे जामु भई भाॼियुनि जा बि आहिनि मूंखे लीमूअ जो बि आहे ऐं गिलोइ जो बि आहे तंहिंखां पोइ माना लीचीअ जो बि वणु आहे ऐं अंगूरनि जो बि आहे अंगूरनि जो आहे आहिनि डार्क उहो उनजो आहे अंगूरनि जो आहे तंहिंखां पोइ हुअ हुनजो आहे खजूर जो आहे ऐं हा जामफड़नि जो आहे